आं दिनै इसोरनि अननायाव आं खुनुरोखोम बिमा बिफानि अननाय आरो फोरोंनायखौ आङो गोसो गोथारै नाजावनानै आङो क्लास नाइनखौ आङो पास खालामबाय क्लास नाइन पास खालामनानै आङो दिनैहाय आङो गंसे फारमासि दखानाव आङो माखासे सम थाम बोसोर आङो माने सिङाव जानानै थानानै आङो सोलोङै सोलोङै सोलोंनानै आं दिनैसिम आंनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ आंबो आं गार्जेन जानानै आं मोनसे फिसा खामानि मावना लानो हाबाय जे फिसा फारमासि दङ नाथाय दा आंनि फारमासिआ ओरैबोदि जायो आं माने सान हर आं सब्बिस घन्टा आङो रेस्ट मोना आरो आं फारमासिजों लोगोसे आं ओरैबादि खालामो माखासे आङो हानाय मानि दिनैसिम आङो ओरैबादि नाजायो आरो मालायनिफ्राय आङो नायो आरो सोलोङो दा आङो माखासे आंहा मोनसे साननो हानाय सक्ति दङ जे माखासे एग्जामपोल बेफोर सोदोबखौ आंनाव माने रिंखां फैयो आरो गुबुना हायोबा आं मानो हाया होननायाव माखासे जिनिसखौ आङो नाजायै नाजायै नाजानानै आङो दिनैसिम आं जेसेबांखि गेदेर गोलाव जाया मानो बेखौ हाखावो सुथेयो फाहामो मुलि बिजि होयो आरो बेजों लोगोसे आङो डिलिभारि केसखौबो आङो मावो डिलिभारि केसखौबो आङो जिसिबांखि गिदिर जाया जाथों अफारेसननि ओरै गाहायाव बेफोरखौ आङो गोरलैयैनो आङो मावो खिन्थु आं अफारेसनखौ हाया बेखौ आङो दुगा दुनानै लाब गैया बेनिफ्राय आङो हाथाइ बखनाय बेखौबो आङो मावो दा बेबायदिनो आंनि जिउआवहाय आंनि बे जा एसे रोंगौ बे रोंनायजों आङो माखासे आंनि नाजानायजों गोसो होसारनानै मावनायोजों दिनैसिम आङो सब्बिस घन्टा आं जिरायनो मोना आंनि बे फिसा फार्मासिजोंनो दा बेजों लोगोसे आंहा ओरैबायदि दंबावो जे माखासे जोंहा ब्रह्म जखनथाय रिखां पार्टि दङ दा बेखौ आंनिनो जोनोमगिरि बिफा बिनो दैदेनो बे रिंखां पार्टिआवबो आंहा दा प्रेसिदेन्ट महरै दं आरो बे रिंखां पार्टि बे धर्म फानावबो आंहा ओरैबायदि खामानि मावनांगौ जानानै फैयो बेबो गासैबो आंनि सायावनो सोनारजोबो आंनो गासैखौबो मावनांगौ जानानै फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो गोबां समावहाय जोङो बिदिनो सिबरात्रि क्रिष्ण जन्मास्तमि दलजात्रा गंगा स्नान दसहेरा बेफोर बादिजो जोङो बाखो बाखो जोङो फुजा होलाङो आरो बेजों लोगोसे जोङो मासिक लिमिट जोङो मासे मासे मासाव खननै जोङो एखादसि जों जग्य' सावो दा जोङो बे जग्य'खौ जों मानो सावो होननानै बुङोब्ला बेवहाय होननाय दङ सास्त्र'बिदनि खोथा एखादसि अर्थाथ गावनि हारसिंयैनि जेसेबांखिनि दाय दसा दसि थायानाथों बे दाय दसा दसिखौ गाबखनाय सम अर्थाथ गाबखनाय थिथि बे फोरबोखौ लानानै जोङो मासाव खननै जोङो एखादसिखौ फालियो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि न'खर बिसि फिसा न'खर संसार जानायाव जाहाथे जोङो आइ आफा इसोर अबंलाउरिनि अननाय मोननो हास्थायनानै जोङो दसरा खुङो गंगास्नान खुङो क्रिष्ण जन्मास्तमि खुङो दलजात्रा खुङो दा बेबायदिनो जोङो बाखो बाखो जोङो बायदि बायदि बोसोरनि फुजाखौ जों बोसोराव जोङो होनानै आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे समावहाय सोरनिबा सोरनिबा बिदनो एसे एनै बार गाज्रि नांनाय माबा माबि नांनाय ग्रह त्रह नांनाय बेफोरखौ जों फुजा फाथालि होनानै जोङो जाक जमक खौसेयै जोङो नाजानानै जोङो माखासे सुबंखौ फाहामो दिनैसिमबो फाहामो आरो नोंथांमोना जुदि बे जोंनि बे फाहामथायाव जुदि नोंथांमोना सोरबाया फैनो गोसो जायोब्ला जोंनि बे हुलथुगाव थिनालिनि साहा मैध' चन्द्रफुर होननाय गामि दङ दा बे मैध' चन्द्रफुर होननाय जाहैबाय बे आंनि आंगो बिमा बिफानि गामि दा आं आंगो बिमा बिफानि गामिनिफ्राय आङो ओरै एसे खोलाहा फैबाय आंनि दा थानाया जाहैबाय सल्ल' नं आमगुरि ब्रह्मफारा होननानै बुङो दा जोंनि बे मैध' चन्द्रफुराव थाङोब्लानो माखासे सोरनिबा सोरनिबा जेनेबा बार गारज्रि नांनाय लोमजानाय साजानाय बेफोरबायदि एसे एनैखौ जोङो जाग जमगै खौसेयै जों नाजायो आरो जोङो मावफुङो आरो बेजोंनो दिनैसिम आइ आफा इसोरनि अननायाव जोङो जोंनि मावनाय खिनिखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो जौसेयाव गुजि पारसेनखौ जोङो फाहामनानै हरनो हायो आरो दा बेजोंनो फोथायनानै दा गोजान गोजान जायगानिफ्राय माखासे गोबां भक्ट'फ्रा जोंजों नांथाबनानै दंफैयो दा आं जेरै माने फिसा फार्मासिखौ लानानै आं जिरायनो मोना आंनि जोनोमगिरि बिफायाबो सब्बिस घन्टा सान हर बेबो उफाय गैया साइकेल लानानै बिदिनो बोजों बोजों थांनानै फुजा फाथाल हैनाङो गुबुनफोरनि मोजांनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै हा ओंखाम हा दै सानदुं अखा नेउसिनानैब्लाबो दिनैसिम मावनानै दिनैसिम न'खर संसार खुंगासिनो दङ आरो दिनैहाय भाग्य'आ गाज्रि मा खालामनो जोंनि आइयाबो बर्थ'मानावहाय दिनैसिम दुइमासनि बारबाय दुइमासनि बारबाय आथिं बायनानै दङ दा बेनि थाखाय जोंनि आफायाबो बाहेराव ओंखारथनो हायाखै दा अब्लाबो आंहा फंबाय सासे दङ जोंनि आइ आफाखौ नायग्रा फंबाय गेजेर देब'राज नारजारि दा बे क्रिशक दा बे क्रिशकजोंनो खस्थ' मस्थ'यै जोंंनि आइ आफामोननि न'खरखौ एबा गावनि न'खरखौ बे सामलायो दा बेखौ बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ बेवहायनो दोनथनाय जाबाय गोजोनथों